हेल' नोंथां औ एै ना ना साफ्लाय होयोमोन नङा होनबा नोंथाङा आस्सा बे आंहा एसे आलासि फैदों नालाय नानि गोनां जादोंमोन नोंनाव एसे ना ल'केल ना बोथियाफोर ओंखारदों नामा नोंथां लाखिदों नामा आस्सा गोरानबाबो जागोन दे गोरानबाबो जागोन बेलासियाव ना आस्सा बिदिबा गोराना बर्थमान दङ ओमफ्राय गोथांआ दा बेलासियाव सफैगोन आस्सा आस्सा अ' ल'केल फुख्रिनि ना सिंगिबाथ' एसे गोनां लायजागोन नामा बिसिबांथो दं ना सिंगिआलाय नै किजि जागोन ना नै किजि अ' बेसेनफ्रा बिसिबांफालाय बे ना सिंगिआ बेसे किजि किजिआव आथस' ना बिदिबा नोंथाङा नै किजिखौ दोनदो नामा नै सेरनैखौ आङो आं थांगासिनो दङ ओमफ्राय बे ना बोथिया गोथांखौबो दा बेलासियाव जुदि मोनाब्लिआव मोनोबा सेरथाम दोनदो औ सेरथाम बिदिबा गोथांआ बेसेबां गोथांआ बेसेबां ना बोथियाया अ' आस्सा आस्सा आस्सा ओमफ्राय खुसियाफोर दं नामा खुसियाफोर अ' ओरैनो बोथोरखौ नायनानै ना खुर्साफोर ओंखारदों नामा

अ' अ' दे बिदिबा आङो नैबे ना गोरानखौ लायग्रोदिनि मोनाबिलिनिखौ आङो मोनाबिलि मोनाबिलि मोनाबिलि लायफिननोसै आं थांगासिनो दं दान्दिसे उनावनो दे गोजोन्थों दे